भारत मे मिश्रित जलवायु है जैसे कि राजस्थान में गर्मियों मे ज़्यादा ज़्यादा गर्मी रहती है और सर्दियों में ज़्यादातर ठंड रहती ठंडी रहती है और अगर हम महाराष्ट्र कि बात करें तो महाराष्ट्र में ज़्यादातर बारिश होती रहती है वहाँ पर उमस ज़्यादा रहती है और पंजाब मे मिश्रित रहती है कभी ठंडी और कभी गर्मी और अगर हम दक्षिण भारत कि बात करें तो वहाँ पर दिन मे ठीक ठाक मौसम रहता है और सर्द और रात के समय में ठंडक हो जाती है